ادب ہو یا شاعری فنی اظہار کا استعمال ہو اردو زبان میں اگر ان سب چیزوں کا استعمال کیا جائے تو یہ استعمال صرف اردو زبان میں ہونے کی وجہ سے بہت لاجواب اور شیریں ہوجاتا ہے